हिंदी बोलना एक हमारी मातृभाषा है हम भी बोलते हैं अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि आप एक शुद्ध हिंदी बोलो क्योंकि मातृभाषा है हमारी तो बड़ों को भी सिखाते हैं कि आप शुद्ध हिंदी बोलो ये हमारी मातृभाषा है ये भाषा बहुत अच्छा ही लगता है पहले के लोग थे तो इधर उधर बोलते थे ऐसे वैसे अब तो शुद्ध हिंदी मातृभाषा है बड़े लोग क्योंकि हिंदी बोलना सबसे बहुत जरुरी है आज के लोग तो बच्चे को बोलते इंग्लिश में बात करो ये करो पर नहीं आज के डेट में हिंदी अपनी शुद्ध मातृभाषा है हिंदी में बोलने से कितना साफ समझ में आता है और सुनने में कितना अच्छा लगता है किसी को बोलो कि हाँ अब बोलिए शुद्ध हिंदी में तो बोलते हैं कितना अच्छा लगता है कोई इंग्लिश में बोलता तो वो समझ में नहीं आता हिंदी में बोलते हैं तो कितना अच्छा लग क्योंकि हमारी ये हमारी मातृभाषा है अपने बड़ों को जो भी और बच्चे सीखते हैं उनको वो बोलते हैं बेटे शुद्ध हिंदी बोलो तो कितना अच्छा रहेगा क्योंकि हिंदी बोलना भूलना नहीं चाहिए तो आपको ध्यान देना चाहिए हमेशा किसी से बाते करें तो शुद्ध हिंदी में करें क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है बोलोगे बच्चों तो कितना अच्छा लगेगा बोलने में किसी को बोलो वो भी अच्छा लगेगा कोई सुनेगा तो भी अच्छा लगेगा कि हाँ कितना अच्छा ये बोल रहा है शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं